हैलो एह् सरपैंच साह्ब बोल्लै दे एह् में ग्राम सेवक बोल्ला नां ते होर सनाओ खरे ठीक ठाक ते तुस मी पिछली डिले जेह्की तुसें डिटेल दित्ती मी एह्दी एह् बाटर शैड्ड आह्ला जेह्ड़ा कम्म बगैरा कराया हा ते बड़े हारे बर्क न जेह्के उद्धर दे केइयें जाब कार्ड निं थ्होए दे ते केइयें दियां ध्याड़ियां केइयें अग्गें केइयें पिच्छै ओह् तुसें पूरी लिस्ट बनाइयै मी देओ उं'दे पैसे जेह्ड़े न ना उं'दे खाते च अग्गुआं ब्लाक चा कढांदे हे पैसे ओह् बड़े सारे बंदे उं'दे च केइयें च जाब कार्ड निं ओह्दे च ध्याड़ियां तुसें पता निं किस स्हाबै लाई दियां ते हून तुस कि'यां करगे पूरे उ'नें गी भी

एह् एह् दस्सेओ तुसें कम्म आपूं कराेआए दा जां अग्गें कोई मिंबर शिंबर होरें कीते दा चेयरमैन लाए दा अग्गों दा हां नेईं ओह् तां है बा ओह् पिछली डिटेल बी हाल्ली पिच्छें ऐ दो त्रै तलाऽ बनाए दे वाटर शैड्ड दे उं'दी डिटेल बी पेदी ओह् जेह्ड़ियां बौलियां तिन्न चार कीतियां ओह् बलेर च ओह् उत्थै ओह् बी रेही दियां करने गी पैसा बड़ा गै ब्लाक च पैसा कढान गै ना बाद च हां तुस इ'यां करेओ ना जेह्की डिटेल पिछलियें पूरियें ध्याड़ियें निं ऐ ना उंदियां भरियै निं जिं'दें अगर जिं'दे लेबर निं जिंदे नेईं हैन अगर जॉब कार्ड उ'नें ई गलाओ के बनाओ तुस हून थुआढ़ा गै सिर खाना उ'नें ते मेरे कश्शे ई औना है निं कीजे सरपैंच साह्ब ते तुस्सै न उ'नें उ'नें थुआढ़े कश गै औना ठीक ऐ निं अग्गें जेह्ड़े बंदे जेह्ड़े रक्खे कम्म शम्म करने आस्तै ते उ'नें ई असें ला करो बंदे ई कि जल्दी थोह्ढ़ा प्रासैस होई जंदा तां पैसे निकली जंदे एह्के ते

हां हां ओह् ते ऐ ओह् ते ऐ हां कम्म बहुत न ओह् ते ऐ अच्छा हां

ओह् ते ऐ चलो ठीक ऐ अच्छा